ہاں میں نے ایک گیم میں ایک کردار میں واقع سرمایہ کاری کیا ہوں میرے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا اس کو کرکٹ کا بہت شوق تھا تو وہ بیٹ بھی نہیں خرید سکتا تھا اس لئے میں نے اس کو پوری کٹ دلائی اور اسے ڈیلی کوچنگ کے لئے لے جایا کرتا تھا اس کی فیس بنتا تھا اور اس کے شوق کو پورا کرتا تھا اور اس کے پیچھے میں نے بہت سا اپنا سرمایہ لگایا مجھے کرکٹ میں بہت دلچسپی تھی اسی لئے جب بھی وہ بچے کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اس کے اوپر سرمایہ لگایا اور اسے ایک اچھا کرکٹر بنانے کی کوشش کیا